तुस मिगी अपनी इंट्रोडक्शन देओ मेरा नांऽ तनीषा वर्मा अ'ऊं उधमपुर दी रौह्ने आह्ली आं ते सैकन सैम्म दी छात्रा आं ते मेरा वुमैन कालेज कोल गै घर ऐ ते मेरे घर च छड़े अस दो बंदे न में ते मेरी मम्मी तुस उधमपुर च रौह्ने आह्ले ते तुस अपने उधमपुर दे बारे च कोई पंज जगह्ं दे नांऽ सनाओ में उधमपुर दी जेह्ड़ी पंज जगह् मतलब की शैल ऐ ओह् फेमस बी ऐ ते पैह्ली ऐ गोल मार्किट दूई ऐ टी मोड़ त्रीऽ ऐ जखैनी चौथी ऐ देविका ते पञमीं ऐ लम्बी गली ते अच्छा तुस बेसीकली उधमपुर च रौह्ने आह्ले जां थुआढ़ा कोई ग्रांऽ बी ऐ नेईं अस बेसीकली उधमपुर दे रौह्ने आह्ले नेईं ऐ साढ़ा ग्रांऽ बी ऐ इत्थै बड़े ग्रांऽ न बा जेह्ड़ा साढ़ा ग्रांऽ ऐ अपना ओह् ऐ रामनगर रामनगर ते एह् ऐ कि उत्थै इक किला बी ऐ ते ओ दूर दूर दे लोक उत्थै किले बिच औंदे बच्चें गी आह्नेआ जंदा पिकनिक औंदी उं'दी ओह्दी हिस्ट्री सनाई जंदी बच्चें गी ते बोलदे उत्थै मतलब कि राम जी रौंह्दे हे उत्थै ते उत्थै इक नृसिंह भगवान दा मंदिर बी ऐ ते उत्थै बी लोक दूर दूर दा दर्शन करनी गी औंदे ते उत्थै नृसिंह भगवान दे दर्शन करने ते बड़े दूर दूर दा औंदे दर्शन करने ई उत्थै